ہم ہمارے گھر کے آس پاس علاقوں میں صاف ستھرا رکھتے ہیں اور اگر جو صاف ستھرا صاف ستھرا کرنے والے جو نہیں آتے ہیں آیا لوگ کو ہم آ جی ہیچ ایم سی میں درج کرواتے ہیں کہ وہ لوگ گھر کے پاس صاف ستھرا نہیں کر رے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے گھر کے پاس صاف ستھرا رکھے اس کی وجہ سے ہم کو بیماریاں نہیں آتیں جیسے اب دیکھیے ڈینگو جیسے جیسے مچھر جیسے پھیل رہے ہیں نا ویسا پرابلمس نہیں پریشانیاں نہیں آتی تو اگر ان لوگ کام والے بھی نہیں ہیں تو ہم ہم جو ہے سو اچھے سے صاف کر لیتے ہیں گھر کے پاس اور ہمارے آس پاس علاقوں میں تو ہمیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے اچھا نیٹ رکھنا چاہیے